साढ़े सांबे च इक मानसर झील बड़ी मश्हूर झील ऐ उत्थै बड़े सारे लोक औंदे न हर हर बल्कि जेल्लै घूमने दा टैम होंदा लोक बड़े घूमने गी औंदे न उत्थै बड़ा मजा ऐ हां लोक थोह्ड़ा गंद बी पाई ओड़दे न पर नेईं फिर बी बड़ी सफाई ऐ उत्थै बड़ा मजा ऐ मानसर झील च ते अस बी अस बी बड़े सारे बड़े बारी लोक घूमने जंदे न अस बी बड़े बारी गे ऐं ते उत्थै बड़ी बड़ा बड्डा तलाऽ ऐ झील ऐ इक जेह्ड़ी नेईं कदै सुक्की ऐ ते नेईं कदै होएआ कुछ ओह्दे बिच्च हां लोक बड़े उत्थै बोटिंग बी करदे न मकलब कि उत्थै किश्ती पर बैठियै उत्थै मजा लैंदे न केईं लोग ते उत्थै आटा पान बी जंदे न आटा ते उत्थै बड़ा मतलब कि लोक उत्थै पार्क बी बने दा ऐ लोग बड़ा मजा करदे न ते केइयैं लोकें दे उत्थै देव स्थान बी ऐ केईं लोकें दा आखना कि नेईं आखना कि एह् ते एह् बड़ी एह् सच्च गल्ल ऐ कि उस मानसर झील दे अंदर इक नाग देवता बराज बराजमान ऐ उस्सी आखदे लोक आखदे की उत्थै इक शेश नाग रौंह्दा ऐ जेह्ड़ा बड़े

ते जि'न्नै उत्थै केइयें दे उत्थै देवी देवते बी रौंह्दे उत्थै बराजमान न ते केई लोक उत्थै मत्था टेकन बी औंदे न केइयें दियां मेलां बी लगदियां न उत्थै ते उत्थै मानसर झील इक ऐसी झील ऐ जेह्ड़ी साढ़े सांबे च बड़ी फेमस ऐ ते बड़े दूरा दूरा दे लोग बी औंदे ऐ इत्थै घूमने गी ते कन्नै गै इत्थै इक मानसर लोक किश्तियें च बैठियै मजे बी लैंदे न ते केईं उत्थै पिकनिक बच्चे बड़े स बड़े बड़े स्कूलां दे दूरा दूरा दे लोग उत्थै पिकनिक मनान औंदे न ते उत्थै हर इक फैसलिटी ऐ टूरिज्म बास्तै औने जाने लोकें बास्तै हर इक जिन्ने बी पिकनिक बास्तै बच्चे औंदे न हर इक बंदे बास्तै मतलब कि हर इक चीज है ऐ उत्थै अवेलेवल ऐ ते कन्नै गै उस लाके च बड़े शैल दूरा दूरा दे उत्थै प्हाड़ दिखदे न लोक प्हाड़ा आई ऐ क्योंकि इत्थै मानसर झील ओह् ऐसी परानी झील ऐ कि बड़ी परानी साढ़े बज़ुर्गें कोला बी जैदा बड्डी परानी झील ऐ अस अस हर साल जन्ने आं उत्थै घूमने ते जेल्लै सानूं टाइम लगदा ऐ कि अस जिल्लै गर्मियें च लोक जंदे न घूमने इत्थै ते अस पक्का ज मानसर ते पक्का जन्नें क्योंकि साढ़े सांबे दा मश्हूर झील ऐ ते उत्थै बड़े सारे दूरा दूरा दे औंदे ऐ उत्थै दिक्खने गी औंदे लोक किश्ती च बैठियै मजा लैंदे लोक मच्छियें गी आटा पांदे न ते उत्थै ओह्दे बिच्च ओह् बी करदे न किश्ती च बैठियै ओह् उत्थै झूटा बी लैंदे न जेह्ड़ा ते अस नेईं साढ़े सांबे च उ'आं कदै फ्लड आया हैन्नी पर इक सांबे च गै पौंदा ऐ इक भुल्लै आह्ली खड्ड ऐ उत्थै औंदा ऐ उत्थै उत्थै क्योंकि उं'दै दरेआ कोल गै ते उत्थै पुल बनदा ऐ पर ओह् पुल हर साल रुढ़ी जंदा ऐ

साढ़े जेह्ड़े जिन्ने बी एरिये च जेह्ड़े साढ़े तलाऽ ऐं लोक पाई उड़दे गंद पर नेईं पर कोशिश करनी चाहिदी कि असें अपना तलाऽ जेह्ड़ा जिन्ने बी साढ़े एरिये च लाग्गै न उ'नें गी साफ सुथरा रक्खना चाहिदा क्योंकि जेह्ड़े ओह् जेह्ड़ा साढ़ा मंडी च तलाऽ ऐ सांबे च मंडियें च ते बड़े सारे तलाऽ साढ़े सांबे च बड़े सारे तलाऽ न पर साढ़े जेह्ड़ा मंडी च तलाऽ ऐ ओह् जेह्ड़ा साढ़ा ओह् कदै सुक्केआ गै निं ते ना कदै बोलदे कि उद्धर बड्डी बड्डी चट्टानां बी ऐ ओह्दे अंदर पर अस कदै गे निं लोक बड़ी गर्मियें च ते लोक बड़ी तारियां मारदे न उत्थै न्हांदे न ते उत्थै बड़ा ते केईं बारी जिल्लै साढ़े सांबे च पानी ते बड़ा जैदा मुकदा ऐ खत्म होंदा ऐ ते लोक उत्थै गै कपड़े कुपड़े धोंदे न हां कपड़े कुपड़े धोने दे लायक ऐ पर ओह् पीने दे लायक हैन्नी क्योंकि लोक उत्थै मतलब कि गंद पांदे न ते हां केईं बारी उत्थै औंदे न सफाई बी होई जंदी ऐ उस तलाऽ दी उस्सी पक्का बी कीता ऐ पर नेईं कदै ओह् सुक्केआ हैन्नी ओह् अस ते असें ते कदै निं दिक्खेआ सुक्केआ ते साढ़ी मम्मी हुंदे जां साढ़ी दादी हुंदा इ'यै कैह्ना ऐ कि ओह् कदै सुक्केआ गै निं ऐ तलाऽ ते अस साढ़े बल्कि जिन्ने बी सारे लाग्गै धिग्गै साढ़े जेह्ड़े तलाऽ न ते हां कदै दिक्खेआ होग पर ओह् साढ़ा जेह्ड़ा कोल ऐ साढ़ा तलाऽ ओह् कदै सुक्केआ हैन्नी ऐ ते इक साढ़ै अक्सपीरियंस ऐ अस दिक्खा ने आं हल्लैं बी साढ़ा बल्कि अस दिक्खा ने उस्सी तलाऽ गी उ'ऐ जेहा ऐ ते उ'ऐ जेहा ऐ हां ओह्दा बल्कि पानी बरसांती जिल्लै औंदी बारश पौंदी ऐ भलेआं गै बड़ा फुल्ल होई जंदा ऐ ते ओह्दा पानी थोह्ड़ा शिड़क च बी आई जंदा ऐ ते अस अस केईं बारी उत्थै मच्छियां बी दिक्खने आं मच्छियं बी होंदियां केईं बारी बखतां बी होंदियां उत्थै बखतां ते बल्कि पंज छे बखतां उत्थै रौंह्दियां गै रौंह्दियां न घूमदियां पानियै च

ते उत्थै मच्छी पकड़ना आखदे मच्छी पकड़ना उत्थै पाप ऐ ते इ'यै लोक अपने सारे देवी देवतें गी मनदे ते देवी देवतें दा आखना बी इ'यै होंदा ऐ कि मच्छियां निं पकड़नियां चाहि दियां मच्छियां पकड़ना पाप होंदा ऐ ते उत्थै इक देव स्थान ऐ मानसर झील च इक देव स्थान बी ऐ जित्थै शीश नाग बराजमान उ'दे अन्दर बी बड़ी सारी चट्टानां ऐं जेह्ड़े लोक केइयें उत्थै देवी देवते बी हैन ते सारे लोक उस्सी बड़ा मनदे न उस्सै देव स्थान उप्पर ते बड़े सारे लोक जंदे न उत्थै ते उत्थै मच्छियां फड़ना अलाउड हैन्नी कीते दा ऐ ते सारे सफाई बी बड़ी ऐ उत्थै बड़े अच्छे पार्क बी बनाए दे न बैठने बास्तै लोक जेह्ड़े टूरिज्म औंदे न बड़े सारे लोग गर्मियें दे दिनैं च ते लोग चले दे गै होंदे इत्थै ते टूरिज्म जेह्ड़े बाह्रा दे लोक औंदे न ओह् बी इक सफाई मेनटेन रखदे ऐ हां बिच्च बिच्च ते लोक पाई ओड़दे पर नेईं मैक्सीमम जेह्ड़े लोक होंदे न ओह् हर ज'गा डस्टबिन प्रोवाइड कीते दे न ते लोक बड़ा मतलब कि घट्ट गंद पांदे न हां ते जे गंद पेई बी जाऽ ते लोक कन्नै कन्नै जेह्ड़े सफाई आह्ले होंदे ऐ ओह् कन्नै कन्नै सफाई करदे ऐ बड़ी सोह्नी झील ऐ दिक्खने आह्ली झील ऐ लोक औंदे न ते मजा बी औंदा ऐ उत्थै बड़ी सारी दकानां बी उं'दा बी कारोबार होंदा ऐ ओह्दे पर चला दा जेल्लै टूरिज्म औंदे न बड़ा शैल खरीददारी करदे न उत्थै ते बड़ा मजा औंदा ऐ उस झील दिक्खने मानसर झील है बी बड़ी सोह्नी ऐ ते ना कदै सुक्की ते ना कदै सुक्कनी ऐ